میرا کھانا دوسروں کو بہت ہی پسند رہتا ہے اور وہ بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں میرے کھانے کا سواد بہت ہی الگ ہوتا ہے اور وہ ایک دم مزیدار بنتا ہے کہ میرے پورے پریوار کو اور کھاندان والوں کو اور آس پڑوس کے لوگوں کو بھی میرا کھانا بہت ہی پسند آتا ہے جب میں اپنا کھانا بناتی ہوں تو اس کے مصالحے کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے جس سے میرا آ کر بولتے ہیں کہ آپ کون سا مصالحہ یوز کرتی ہو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ مصالحہ میں گھر پر بناتی ہوں میرا مجھ سے بہت سے لوگ کھانے کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں تو میں نے اپنا ایک یو ٹیوب پر چینل بنا رکھا ہے جس میں میں اپنے کھانے کی بہت ساری سوادشت سوادشت ڈشیں کو اپلوڈ کرتی ہوں جو باقی لوگ انہیں دیکھ کر بنا لیں بنا لیں اور وہ میری بہت ساری تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا بہت ہی اچھا بنا ہے آپ کے طریقے سے میں نے کھانا بنایا ہے وہ میری بہت تعریف کرتی ہیں اور ان ویڈیو سے مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں ج وکہ میں اپنی کچن میں کچھ کام آنے والے مصالحوں میں یوز کرتی ہوں